मैं मोबैल हो गया या कंप्यूटर हो गया मैं कैसे सीखी पहले तो में बताती हूँ मोबैल सीखने के लिए आपको कोई ट्यूसन और एक्स्ट्रा क्लास नहीं जाना पड़ता है क्योंकि मोबैल एक ऐसी चीज है जो मतलब उसको व्यवहार करता है वो अपने आप ही सीख जाता है जैसे की जोश जिसकी प्रति जिसकी इच्छा होती है वो उसको सीख ही लेती है और कम्पुटर की बात करे कम्पुटर को सीखना चाहिए अगर आप सीख कम्पुटर नहीं सीखे हो तो ज़्यादा कम्पुटर में कुछ नहीं कर सकते और अभी अभी तो मतलब यूट्यूब वगैरह निनटनेट में जा सबकुछ सब बस वहाँ पर सब लोग कम्पुटर कैसे चलाते हे वो कैसे सीखते है इसके बारे में उन सब ने बताई है बहुत तो ये एक बड़ी बात है कि आप घर बैठे और फ्री में भी सीख सकते है और अगर हम बदलती तकनीकी प्रगति के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा तो हमारा जो मतलब हमारा जो चलने का हमारा जो सोचने का तरीके को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि अगर हम जो बदलती दुनिया है उसके साथ न बदले तो हम पीछे रह जाएंगे तो हमें प्रगति और तकनीक को मतलब उसके साथ चलने के लिए हमेशा समाचार पत्र पढ़ने चाहिए और जो न्यूज वगैरह हो गया उसको देखना चाहिए और हमेशा जो आता है जब उस समय अभी के वक्त में जो चल रहा है उसको हमें ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए क्या हमारे लिए अच्छा है मतलब इस जो बदलते हुई तकनीकी के साथ समय के साथ और हमारे साथ मेरे साथ क्या अच्छा है अगर ये तीनों चीज हम देखेंगे तो हम मुझे लगता है की आप तकनीकी प्रगति के साथ आप जुड़ रहेंगे और आप चलते रहेंगे और आपकी जीवन में बहुत सारी ख़ुशियाँ ही ख़ुशियाँ आएगी